हलो तव्हां प्रिया मेम था ॻाल्हायो हा मां दिवेश थो ॻाल्हायां मूंखे कृष तव्हांजो नंबर ॾिनईं हा मूंखे ग्रेजुएशन जे लाइ कोर्सेस पुछणा हुआ बॉम्बे में छा छा आहिनि ऐं कॉलेजेस बि हा हा मां हाणे ट्वेल्थ कॉमर्स ॾिनो आहे मुंहिंजी असी टका आयी आहे परसेंटेज मूंखे हिसाबु किताब ऐं स्टॉक मार्किट में जाम रूचि आहे मूंखे उन्हनि में पंहिंजो करियर ठाहिणो आहे मूंखे स्टॉक मार्किट में वधिणो आहे अॻियां

हा त हुन लाइ कहिड़ा अ कॉलेजिस आहिनि ऐं छा छा अॻियां ऑप्शन्स आहिनि मां त हाणे वधीक पढ़ाई पढ़ाई कंदुमि छाकाणि त कमु असां पढ़ाई ते असर पवंदो मुंहिंजी न न न

अच्छा त ऑनलाईन हिन में सलाहु छा हूंदी त मां छा कयां सिर्फ़ु पढ़ाई कयां या कम बि कयां हा सही हा हा

छा मां पहिरों पहिरों बैंगलोर में रहंदो हुयुमि हाणे उल्हास नगर आयो आहियां त उल्हास नगर त कॉलेज घटि वधि समुझंदा मूंखे मां ॾिसी आयुमि त मां मुंबई जा कहिड़ा कॉलेज ॿुधाए था सघो मूंखे

अच्छा ऐं बेलापुर में कहिड़ी यूनिवर्सिटी आहे छा बेलापुर में अच्छा उहो उते ई आहे छा छाहे कृष जी भेण उते थी आयी हुई त उन मूंखे ॿुधायाईं ठीकु आहे पोइ मां बॉम्बे में ॾिसी ईंदुमि हे कॉलेज ठीकु आहे ईअं था कयूं हलो शुक्रिया जय झूलेलाल